مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے تیراکی بہت ضروری فائد ہے ساں سانس کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت طریقے سے مدد کرتا ہے کیوں کہ مجموعی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے تیراکی کا پایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن آسان کو اگر سانس روکنا ہو ہوتا ہے کسی پانی کے اندر تو اگر اس کے اندر پریکٹس یا مشق نہیں ہوگی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان کھو دے گا جس کا نقصان ہم تمام لوگوں کو ہو سکتا ہے اس لیے سانس کو کنٹرول کرنے کی مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ تندرستی کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اسی تندرستی کی وجہ سے ہم اپنی سانس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگوں کو مشق کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو لوگ تیراکی سیکھتے ہیں انہیں بھی اس کی ضرور مشق کرنی چاہیے تاکہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ تیراکی سیکھ جائیں اور تیراکی ایک عظیم فن بھی ہے جس کا استعمال عام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے